موجودہ دور ریڈیو کا دور نہیں ہیں ریڈیو کا جب دور تھا تو اس پر لوگ مختلف اسٹیشنوں سے چاہے آکاش وانی ہو اور دیگر بی بی سی ہو بہت سارے اس پر جو ریڈیو اسٹیشن ہوتے تھے اس پر لوگ خبر سنا کرتے تھے کسی لوگ کو موسیقی پسند تھا موسیقی میں اردو موسیقی غزل نظم تو یہ سب پسند تھا تو میں جب کبھی بھی کسی ریڈیو سنتا تھا تو اس میں اردو پروگرام غزل وغیرہ میں خاص کر کے پسند مجھے دلچسپی تھی اور باقی مجھے اب دلچسپی نہیں ہے مجھے دلچسپی ان سب چیزوں سے نہیں ہیں اور اب دور ہے ابھی موجودہ دور ہے ٹی وی یعنی ٹیلیویژن کا دور ہے ٹیلیویژن ابھی میں بہت اس پہ بھی مجھے اور بھی زیادہ پروگرام سے دلچسپی نہیں ہے تو اس پر حالات حاضرہ اور جیسے کہ نیوز یعنی کہ خبریں تو یہ سب میں دیکھنا پسند کرتا ہوں اور فلمیں وغیرہ میں دیکھنا میں پسند نہیں کرتا خاص کر کے موبائلوں پر ٹی وی پر تو یہ سب مجھے میری نظر میری میری نظر میں ریڈیو ٹیلیویژن کی ضرورت اب بھی ہیں لیکن میں خاص کر کے ٹیلیویژن پر ٹیلیویژن پر کرکٹ میچ یہ سب میں دیکھنا بہت پسند کرتا ہوں تو جب بھی وقت ہوتا ہے وہ بھی وقت رہنے پر تو ٹیلیویژن پر میں میچ کرکٹ میچ میں دیکھتا ہوں اس کے علاوہ خبر بڑے بڑے مطلب کہ کوئی بڑی خبر حالات حاضرہ سے متعلق خبریں اور اس کے علاوہ کبھی قدرتی آفات آ جاتا ہے ان کی لائیو دکھائی جاتی ہے تو یہ سب میں بہت ہی دلچسپی سے دیکھتا ہوں اور دیکھنے کے بعد بہت افسوس ہوتا ہے جیسے کہیں باڑھ آ جانا کہیں سونامی کا آ جانا کہیں زلزلہ کا آ جانا تو یہ سب لائیو ٹیلیویژن پر لائیو کاسٹ ہوتا ہے تو ان سب پروگرام میں مجھے دلچسپی ہے ریڈیو سے اب دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ریڈیو کا دور ہے نہیں اب ملتا بھی نہیں ہے بہت مشکل سے ملتا ہے اور بعض بعض موبائلوں میں ریڈیو اسٹیشن ہیں تو وہ سب سن نہیں پاتا تو اس میں ایف ایم وغیرہ ہے ایف ایم پہ میں اگر کوئی پروگرام سننا ہوتا ہے تو میں وہی نظم اردو نظم غزل یہ سب میں سننا پسند کروں گا ٹیلیویژن پر یہی سب خبر اور حالات حاضرہ کی لائیو جیسے اس میں تاریخی مقامات کا سفر ہو تاریخی مقامات کا حالات یا ساحلی علاقے سمندر کا یہ سب ان سب کو میں دیکھنا پسند کرتا ہوں اور باقی اتنی دلچسپی ٹیلیویژن سے مجھے نہیں ہے اور ابھی دور خاص کر کے ٹیلیویژن کا ہی ہے ریڈیو کے مقابلے ٹیلیویژن کا زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں